हुअं त असां सिंधी आहियूं ज़्य़ादातर त असां सिंधी खाधो ठाहींदा आहियूं पर मां कॾहिं कॾहिं ॾखिण भारत जो खाधो बि ठाहींदी आहियां छोजी ॾखिण भारत जो खाधो मुंहिंजी धीउ खे ऐं मुंहिंजी ॿारनि के ॾाढो वणंदो आहे असांजा ससुर बि आहिनि उन्हनि के बि ॾखिण भारत जो खा खाधो ॾाढो वणंदो आहिनि ॾखिण भारत जे खाधे में ॾाढी शान आहे ऊअं असां डोसा सांभर चाउमीन इडली उत्पम ढोकलो सभु कुझु मां ठाहींदी आहियां ऐं मां हिननि सभिनि शइ जो प्रिमिक्स ठाहे रखदी आहियां प्रिमिक्स में ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे बसि तव्हां हुनमें पाणी मिलायो ऐं हिकदम त्यारु थी वेंदो हे मूंखे सॼा खाधा मुंहिंजी रिश्तेदार ठाहिणु सेखारिया हुआ ऐं जोकी ॾखिण भारत में रहींदी आहे हुनखे इहो खाधो ॾाढो सुठो ठाहिणु ईंदो आहे मां बि हुनखां ई सिखियो आहे ॾखिण भारत जे खाधे में ऐं ॾाढी ॾाढी सुठी सुठी शइ ऐं भाॼी पवंदी आहिनि जें करे तव्हांखे न्यूट्रीशन बि पूरा मिलंदा आहिनि हिनमें काई बी शइ अहिड़ी न आहे भई ख़राबु हुजे ऐं असां इडली में बि इडली में बि असां सॼी भाॼियूं विझंदा आहियूं जे करे ॿारनि खे बि सॼा न्यूट्रीशन पहुचंदा आहिनि ऐं असांखे ॾखिण भारत जो खाधो ॾाढो पसंदि आहे हुअं त असांखे सिंधी खाधो बि ॾाढो पसंदि आहे पर असां घर में ॾखिण भारत जो खाधो बि ठाहींदा आहियूं ॾखिण भारत जे खाधे में ऐं ज़्यादातर डोसा इडलियूं चउमीन उत्पम ढोकलो इहे ठवंदो आहिनि जें जे करे मुंहिंजे ॿारनि के इहे सॼा खाधा ॾाढा वणंदा आहिनि असांजे घरु घर जो बि महिमान बि ईंदो आहे त असां ज्यादातर हे ही खाधा ठाहींदा आहिनि इहो खाधो ॾाढो सुठो आहे ॾखिण भारत जो खाधो ॾाढो सुठो आहे